असां राजस्थान का रहवासी आहियूं सिंधी भाषा सिंधी सांस्कृतिक सिंधी परंपरा आहे ॾाढी मशहूरु आहे भारत ई न विदेश में बि ॾाढी मशहूरु आहे विदेश में बि सिंधीअ जो विभाग आहे जो कि ॾाढो मशहूरु आहे सिंधीअ सांस्कृतिक परंपराउनि खे बचाइण लाइ माण्हुअनि छा थो करे की माण्हुनि अपनी अचणु वारे पंहिंजे अचणु वारी जेके पीढ़ीअ आहिनि उन खे सिंधी भाषा जो मूल ॿुधाईंदो आहे सिंधी भाषा में कहिड़े कहिड़े त्योहार थींदो आहे उन खे ॿुधाईंदो आहे सिंधीअ जो छा मूल आहे छा महत्व आहे उन खे ॿुधाईंदो आहे सिंधीअ में कहिड़ा कहिड़ा गाना आहिनि मूवीज़ आहिनि सिंधीअ खे हाणे त सिंधी जी मूवी बि निकिरणु स्टार्ट थी वई आहे सिंधीअ जी कहिड़ी कहिड़ी मूवीस आहिनि कहिड़े कहिड़े गाना आहिनि कहिड़े कहिड़े नृत्य आहे डांस आहे उन सभु जो महत्व उन सभु जो मूल ॿुधाईंदो आहे सिंधीअ जे कुझु त्योहार आहे जैसे की सिंधियत जैसे त्योहार आहे ॼेठु सतनारायण जी कथा जुलूस नि जुलूस रेली रेली झूलेलाल जे नाम जी उन सभु जो महत्व ॿुधायो की आख़िर झूलेलाल है है झूलेलाल छो छो हेॾो महत्व छो हेॾो लाभदायक आहे झूलेलाल कौन झूलेलाल केरु आहे सिंधी और झूलेलाल जो छा रिश्तो आहे सिंधीअ के जे भूतकाल छा आहे सिंधीअ केॾा असां आहियासीं सिंधीअ छो हेॾी महत्वता आहे सिंधीअ में छा छा एॾा लाभु आहिनि सिंधी भाषा किथा सां आई आहे केरु इन खे प्रवोक कयो केरु इन खे अॻियां बढ़ायो हीअ सभु जानकरी पंहिंजे अचणु वारी पीढ़ी खे अगरि ॾियो था त हू सिंधीअ खो ॾाढो सिंधीअ को सम्मान थी ॾियनि हू सिंधी खे ॾाढो सम्मान ॾींदी सिंधी में हर हिकु सिंधी जे हर हिकु त्योहार में हू पाट लहींदी हर हिकु त्योहार में उहो दिलि लॻाए करे उन में इंजॉय कंदी मनोरंजन करंदी त इन से इन जे लाइ सिंधी त इन इन खे कारणि सिंधी जी जेकी परंपरा ऐं सांस्कृतिक परंपराऊं आहे उन खे बचाए रखे सघो था सिंधीअ जैसे की सिंधियूं में जैसे की सिंधीयुनि में जैसे की शादी थींदी आहे की हिन जे शादियूं जी तयारी अपन में शादियूं जी तयारी हिकु महीनो पहिरीं स्टार्ट करे सघंदो आहे शादियुनि में फेरे थींदा आहिनि हैड बुकी थींदी आ पूॼा पाठ थींदो आहे बहिराणो थींदो आहे हल्दी रसम थींदी आहे त इन सभु जो महत्व ॿुधायो तव्हांखे तव्हांजे ॿारनि खे तव्हांजे भेनरुनि खे तव्हांजे भाउ खे ताकी हू सिंधीअ जो महत्व सम्झ सघे सिंधीअ जो मूल सम्झ सघियूं सिंधीअ में ॾाढी सारी मूवियां आहिनि गाने आहिनि उन जे महत्व ॿुधाइनि सिंधीअ में ॾाढा सारा डांस आहिनि ॾाढा सारा गानो आहिनि झूलेलाल ते हेॾो गानो आहिनि सिंधीअ में जुलूस छो हेॾो फेमस आहे सिंधियूं में छो जुलूस कढंदा आहिनि जुलूस कढण में पीछे छा कारणि आहे हूअ सभु ॻाल्हियूं तव्हां अगरि ॿुधायो था की तव्हांजे ॿारनि की तव्हांजो कोलोनी वारे ॿारनि खे तव्हांजे भेनरुनि खे तव्हांजे भाइयुनि खे त हू सम्झी सघनि था की सिंधी ॾाढी फेमस आहे ॾाढी मशहूरु आहे ऐं उहो सिंधी ऐं उहो सिंधी जी इज़त करंदा ऐं उहो सिंधी जी जो बि सांस्कृतिक परंपराऊं आहिनि उन सभी परंपराउनि खे उहो मञंदा ऐं फॉलो बि करंदा धन्यवाद